ایک بار کا واقعہ ہے بہت دلچسپ واقعہ اور جو واقعہ ہے یہ میرے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ میں ایز اے کرکٹ پلیئر ہوں کرکٹ کا بہت شوق ہے مجھے کرکٹ کھیلتا تھا میں ایک میچ میں کرکٹ کھیل رہا تھا

میں آل راؤنڈر ہوں بیٹنگ بھی کرتا ہوں بالنگ بھی کرتا ہوں تو اس میچ میں میرا پرفارم بہت اچھا رہا میں بالنگ کر رہا تھا ایک اوور ڈالا دو رن دیا کوئی وکٹ نہیں دیا پھر دوبارہ آیا دوسرا اوور کیا دو بال پہ دو وکٹ لیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی اب میں چاہتا تھا کہ مجھے اور ایک وکٹ ملے اور سامنے ٹیم سے ایک بیٹس مین آ رہا تھا اور میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے ہیٹرک مل جائے تو بیٹس مین کو دیکھا چلا آ رہا ہے تو پیچھے وہیں سے اسٹینڈ میں سے وہ بیٹس مین کو روکا دیئے دوسرا پلیئر بیٹنگ کے لیے آیا اور وہ پلیئر میرے کو معلوم ہے وہ بہت بڑا پلیئر تھا اچھی بیٹنگ کرتا تھا انہیں بھی آل راؤنڈر تھا مگر اس گراؤنڈ پر اس ایریے میں بہت فیم تھا انہیں بیٹنگ بالنگ کرنے میں تو میں تو وہ ہوگیا دیکھ کے کہ ارے انہیں آ رہا ہے پھر بھی اللہ سے دعا کر رہا تھا پھر میں اپنے رن اپ پہ گیا جب آیا بالنگ کرنے بھاگ لے کے آکے جب بال کیا تو انہیں بولڈ ہوگیا اور مجھے آج تک بھی بہت اچھا یاد ہے اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا میرے لیے بہت دلچسپ واقعہ ہے میرے لیے بہت اچھا واقعہ ہے اور میں اس واقعہ کو اپنی سنہرے الفاظ میں یاد رکھتا ہوں کہ میں نے اتنی اچھی بالنگ کی تھی اور مجھے ہیٹرک ملی اور میں وہ واقعہ کبھی نہیں بھول سکتا